जी भाई साहब जी जी रादानी बोलिए हाँ बनानी है बोलिए सुबह उनका गृह प्रवेश है पूजा पाठ है उसके बाद मैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उनका वह भोजन पानी रखा हो भाई साहब ने अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप उन्होंने हलवाई बुलाया है घर पर लड्डू बापले सलाद चटनी अरे आप बस जी जी जी मान के चलिए भाई साहब के दो सौ लोगों के आस पास हो गया है हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है थी ठीक है भाई साहब सुबह मिलते हैं है ना हाँ हाँ हाँ हाँ